जेह्ड़ा मेरा कार्ड हा ओह्दे च में घरेलू चीजां पाई लेई दियां न ओह्दे च ओह्दी मीं कोई जरूरत नेईं ऐ हून तुस बाह्र कड्ढी लैओ